हमारे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें से वह हमारे क्षेत्र से तीस से बत्तीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वह सावरझोड़ी गाँव नामक इस्ति स्थान पर स्थित है और वह वहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है और उनका कुंड चौरासी किलोमीटर दूरी तक अंदर ही अंदर दूसरे स्थान पर निकला है अभी तक उसकी खोज नहीं हो पाई है परंतु वहाँ पर सावरझोड़ी नामक स्थान पर एक महाशिवरात्री पर बहुत अधिक बड़ा मेला लगता है और बहुत धूमधाम से उसे मनाया जाता है वह एक अलौकिक स्थान के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है